हांवे घेतिल्लो रॅडमी मॉबायल म्हाका खूब आवडलो ताजे भितर कांय कॉलिटीज ज्यो आसा त्यो सांगपाच्यो म्हणल्यार ताजो बेट्री बॅकअप खूब बरो आसा दीस भर तरी वापरलो तरी बॅटरी सांजवेळ पर्यंत उरता स्टोरेज ताची खूब बरी आसा टु फिफ्टी सीक्स जी बी स्टॉरेज आशिल्ल्या कारणान खूब विडियोज आनी फॉटोज तातूंत सॅव करपाक मेळटात तशेच जो रॅम आसा आनी ताची जी स्पीड आसा ऑवरोल ती खूब बरी आसा